احمد ریسٹورنٹ آپ کے یہاں وہ ہے کیا وہ چکن ہے مٹن چکن اچھا

تو آپ یہ چکن الفام ہم اگر یہ آڈر کرتے ہیں تو آپ ملک ٹولا یہ سپلائی اپلائی کرتے ہیں دیتے ہیں

اچھا تو کتنی دیر میں ہوگا ڈلیور یہ تو بہت زیادہ ٹائم لگا رہے ہیں آپ آدھا گھنٹے نہیں نہیں تو آدھا گھنٹہ بہت زیادہ ہے اُس سے پہلے آپ کر سکتے ہیں نہیں ہم کو تو بہت جلدی بہت دس پندرہ منٹ کے اندر ہم کو چاہیے ہم ایک دوسری جگہ سے کرتے ہیں وہ بہت جلدی ڈلیور کر دیتے ہیں لیکن آپ کی ریسٹورنٹ کے لیکن آپ بہت دور دیر لگا رہے ہیں اچھا بھیج ہم کو چکن الفام چاہیے چکن تندوری چاہیے مٹن قورما چاہیے اور اور روٹی بھی ہمیں چاہیے روٹی کون کون سی مِلے گی آپ کے یہاں اچھا اچھا اور رائس بھی مِلتا ہے چاول مِل رہا ہے آپ کے یہاں اچھا زیرا رائس ہے اچھا اور ہمیں سالڈ بھی چاہیے اور کوئی میٹھی چیز بھی چاہیے میٹھے میں کیا رکھ دیتے ہیں میٹھے میں کیا دیتے ہیں کالا جام رَس ملائی ہے اچھا تو آپ آڈر لِکھ لیجئے اور اُس کے بعد ہم کو ہاں لِکھ لیجئے وہی چکن تندوری اور چکن الفام مٹن قورما ہاں ایک ایک چاہیے ہم کو اور تندوری روٹی چاہیے اور رائس ہے سلاد ہے میٹھے میں گلاب جامن بھیج دیجئے گا ہاں کول ڈرنگ ایک دم بھیج دیجئے گا تھمسب ہے آپ کے یہاں ہاں بڑا والا پیک بھیج دیجیے گا اور کوشش کریے گا کہ آدھے گھنٹے سے پہلے ہم کو مِل جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے